कला ऐं शिल्प पैंजी अलॻि ई मान्यता रखंदा आहिनि असां सभिनी खे कल्ह ख़बर आहे त कला माण्हुनि जी ज़िंदगीअ खां जुड़ियल हूंदी आहे माण्हुनि जी आत्मा खां जुड़ियल हूंदी आहे इहा कला मान्हुनि जे अंदरु समायल हूंदी आहे कला कॾहिं बि नंढी वॾी आदमी औरत इन्हनि में फ़र्क़ु कान कंदी आहे कला त रुॻो इंसान में समायल हूंदी आहे कला खे ईश्वर जो तोहफ़ो बि मञो वेंदो आहे ऐं कला कॾहिं बि कमज़ोरु निर्धन इन्हनि में कॾहिं बि फ़र्क़ु कोन कंदी आहे उहो त कलाकार जे अंदरु समायल हूंदी आहे जॾहिं बि असां इअं कोशिश कंदा आहियूं त माण्हू पंहिंजे अंदर जी कला खे पहचाने ऐं उन्हनि खे ॿ ॿाहिरि आणे ऐं माण्हू ॾेखारे त उहो केॾी न सुठी पंहिंजी कला खे सभिनी जे साम्हूं ॾेखारे सघे थो उहो कला जे ज़रिए हेॾो वॾो मुक़ामु हासिलु करे सघे थो असां हमेशह कोशिश कंदा आहियूं त माण्हू अॻिते वधे ऐं पंहिंजी कला खे बि सम्मान ॾे कला माण्हुनि खे अलॻि पहचान ॾेई थी सघे असां हमेशह कोशिश कंदा आहियूं त नंढे वॾे इस्तर से जेके बि जेके बि संस्थाऊं कला खे अॻिते वधाईंदियूं ऐं जेके बि कमु कनि थियूं जीअं की कला खे संस्थाऊं आहिनि जेके कला खे अॻियां वधाइण लाइ घणेई कॉम्पटीशन रखंदियूं आहिनि घणेई प्रतियोगिता कराईंदियूं आहिनि जिन्हनि में बहिरो वठण लाइ माण्हुनि खे चयो वेंदो आहे हिन में का बि इयं न रहंदी आहे त को अमीर आहे उहो ई बहिरो थो वठी सघे कला सभिनी लाइ आहे कला जा दरि सभिनी लाइ खुलियल आहिनि असां इहो कोशिश कंदा आहियूं जेकी असांजे आसे पासे माण्हू रहनि था जिन्हनि में कला आहे जेके पंहिंजी कला खे पहचाननि था पर उन्हनि खे इहा हिचक थी थिए त असां कीअं कयूं माण्हू छा चवंदा असां उन्हनि खे पंहिंजो तर्फ़ा ॿुधायूं था उन्हनि खे जान त ॾियूं त उन्हनि खे पे हिन खे पंहिंजे अॻिते वधाइणो खपे माण्हुनि खे दुनिया खे ॾेखारिणो खपे त कला केॾी न सुठी केॾी न मान्यता रखंदड़ु आहे असां कोशिश कंदा आहियूं त जेके कमज़ोरु माण्हू आहिनि जंहिं जंहिं वटि हुनर त आहे पर जंहिं पंहिंजे हुनर खे ॾेखारे कान था सघनि साधन जी कमी हुअणु करे उहो हुन मुक़ाम ते कान था पहुची सघनि जिते हुननि खे हुअणु हुजे असां कोशिश कंदा आहियूं त असां उन्हनि खे मदद कयूं ऐं उन्हनि खे अहिड़ियूं संस्थाऊं अहिड़ियूं जगहयुनि जे बारे में ॿुधायूं जेके हुननि जी मदद करे था सघनि असां पूरी कोशिश कंदा आहियूं त उहे अॻिते वधनि ऐं कला खे बि वधाइनि